हाँ भैया क्या हुआ क्या लेना है आपको टेस मतलब किस तरीके की चाहिए आपको हाँ नये मोडल की चाहिए पर बहुत महंगी आएंगी हैं तो हमारे पास लेकिन महंगी बहुत पड़ेंगी आपको अरे कम से कम पाँच हज़ार तक की पड़ जाएंगी आपको ज़्यादा डिजाइनर है न इसलिए बोल रही हूँ नहीं नहीं इससे कोई इस समय महंगाई है न कोई डिस्काउंट होगा नहीं आपको लेना है तो ले लीजिए नहीं नहीं पाँच से तो कम नहीं होगा फिर और छोटा ले लीजिए अगर आपको कम चाहिए तो डिजाइनर में क्यों मांग रही हैं हाँ तो वो ढाई तीन हज़ार की आ जाएगी आपको तीन हज़ार तक मान लीजिए अरे तो सौ पचास कम दे देना ना सौ पचास कम दे देना आ कर ले जाइए आप बस नहीं नहीं भैया इस समय जी एस टी लागू हुई है इसलिए मैं कोई कम नहीं कोई कटौती कर ही नहीं सकती आपको लेना हो तो आप इतने में ही ले जाइए हाँ सौ पचास हम छोड़ रहे हैं न आपके लिए बहुत बहुत खूबसूरत आया है बहुत अच्छा अरे फुल में भी आप लेंगी तो उस डिजाइन एक लहेरिया टाइप का है वो भी आया है एक बार्थडे में है वो सुंदर लगता है एक रानी हार है वो भी अच्छा लगता है जो पसंद हो आपको ले लीजिए अरे ये बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन हैं पहले आइए आप फिर देख लीजिए तब लीजिएगा कि ऐसे ही ले लीजिएगा हाँ तो नया मॉडल है न आप आ जाइए आपको मिल जाएगा हाँ हाँ पायल हैं पायल तो हैं अच्छी अच्छी हैं जैसे हल्के वो ज़्यादा दाम के वजन जैसे लेंगी आप वैसा ही दाम भी है दो हज़ार में भी हैं ढाई हज़ार में भी हैं पाँच हज़ार में भी हैं यहाँ तक कि दस हज़ार तक रेंज में हैं हाँ आप आ जाइए और ले कर जाइए बस वही दो ढाई हज़ार तक पड़ेगा जैसे मतलब हल्की लेंगी तो फिर दो ढाई हज़ार तक पड़ेगा और उसके क्या करें हम लोगों को धंधा करना पड़ता है न इस समय जी एस टी है इसलिए हम कोई डिस्काउंट नहीं दे पा रहे हैं आपको ठीक